बर' रावखौ थुनलाइ खन्थाइ आरो हारिमुआरि फोरमायथिफ्रा गुबुन गुबुन जायो जोरै जों लोगोफोरजों एबा फोरोंगिरिफोरजों रायज्लायनाया आलदा आलदा जायो आरो थुनलाइ खन्थाइ बेफोराव आलदा आलदा जायो जोरै जों रायज्लायनाया नर्माल ओरैनो रायज्लायो आरो खन्थाइफोराव रावफोरा गोब्राब जायो बुजिनो हाया खन्थाइनि लिरनायफोरखौ जाय खन्थाइलिरगिरि एबा बानायगिरि बिसोरसो बुजियो जोङो खन्थाइ थुनलाइआरिफोरखौ मोजाङै फरायब्ला मोजाङै बुंलांब्लासो बुजिनो हमो स' बिदिनो जोंनि रायज्लायनाया नर्माल जायो आरो थुनलाइ खन्थाइफोरा गुबुन गुबुन जायो